पहले मैं अकेले रहता था इसके बाद जो है धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे परिवार भी बढ़ने लगे तो बढ़ने के बाद जो है खाना पीना जब कहीं ये लोग बाहर चले जाते थे तो वे बर्तन जो है पहले तो भूसी वगैरह से धोया करता था बाद में जो है तब सोडे से सोडा से तब उसको साफ़ करने लगे सोडा से साफ़ करके अब इसके बाद जो है वो बर्तन अब साफ़ होने लगा और जब तक और लोग भी आ गए इसके बाद धीरे धीरे तब वो बर्तन की प्रक्रिया जो है बराबर चालू रही और इसके बाद जो बर्तन वो जब जब उसका खाना बनता तो बनाया जाता था तब तब इसी प्रकार से वो उसको जो है धुलाई होती थी और जो है उसकी धुलाई होकर के इसके बाद तब जो है तब उसमें खाना वगैरह बनाया जाता था अब समय का परिवर्तन हो जाने के नाते जैसे जैसे समय बदलती गई वैसे वैसे वैसे वैसे जो है वो सब वो सब क्रिया भी बदलती चली गई और जितनी भी प्रक्रिया है वो सब अब नए मॉडल में चल रही है अब नए मॉडल के हिसाब से अब अपने को भी उसमें बदलना पड़ रहा है तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अब जो है ये अभी तो जो भी चल रहा है प्रतिक्रिया ये सब जैसे अभी है ऐसे अब तो बाद में और भी प्रतिक्रिया इसकी आएगी तो वैसे वैसे उन लोगों को भी बदलना पड़ेगा अभी तो हम लोगों के मुँह समझ लें यही जो है यही समय में अभी तक तो यही सब चल रहा है इसके बाद तब बर्तन वगैरह को धोकर के साफ़ करके रख रखें जाते हैं अभी तो इसी यही प्रतिक्रिया चल रही है